ہیلو جی سر میں کیا یہ پین کارڈ ہیلپ لائن نمبر ہے جی اصل میں میں میرا پین کارڈ جو ہے اپلائی کرا تھا اس میں جو ہے سارے ڈاکیومنٹ اپلائی کر دیا تھا تو مجھے یہ جاننا ہے کیا وہ پروسیسنگ میں ہی ہے یا بن چکا ہے نہیں ایکچوئل میں مجھے یہ جاننا یہ تھا کہ وہ ڈلیور کب تک ہو رہا ہے مجھے نیڈ ہے اور میرا ابھی تک ہو نہیں پایا ہے تو مجھے جاننا ہے کہ کیا کب تک میرا کام کمپلیٹ ہوگا کب تک پین کارڈ میرا ڈلیورڈ ہوگا پروسیس میں ہے ابھی اوکے سر تو مینیمم یا میکسیمم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے آپ بتائیں گے نہیں مجھے جو ہے ضرورت تھی نا اس لیے سر اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اعتراف نمبر اعتراف نمبر سر میں واٹسیپ کر دیتا ہوں آپ کو اسی پہ تاریخِ پیدائش تو ایک جنوری دو ہزار دو ہے جی جی نہیں مجھے ہے ارجنٹ ہے سر اگر بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے سر بہت بہت شکریہ